नमस्ते मैं रेस्टोरेंट से आपके कैंडिडेट बात कर रहा हूँ तो हमने खाना ऑर्डर किया था आपके इधर से तो खाने में कुछ थोड़े ऐसा टेस्ट ही नहीं था इसलिए हमें जम नहीं रहा था तो हम जो खाना ऑर्डर किए थे हमारे दोस्त लोग बता रहे थे कि यहाँ खाना अच्छा नहीं है तो हमने उनकी बात न समझ के आपके रेस्टोरेंट से आ गए खाना खाने के लिए तो खाने में न तेल था नमक था टेस्ट ही नहीं आ रहा था तो हम कैसे करें इसके लिए हमें ऐसा लगा है कई तरह के हमें बीमारी भी हो सकती है इस तरह से कोई साफ़ सफ़ाई थी ही नहीं आपके रेस्टोरेंट में जो बेटर थे यह कोई चीज़ है किचन का पूरा कचरे से भरा हुआ था हमें देखकर ऐसा अंदर से फील हुआ कि हम खाना खा ही नहीं सकते हैं इस तरह के आपके रेस्टोरेंट की गंदगी थी न कोई अच्छे से बात कर रहा है इस तरह कैसे कस्टमर से बिहेवियर आदमी का अच्छा नहीं था और खाना खाने पानी तक भी नहीं अच्छा था वह बिसलेरी का नहीं वह कचरे का पानी हमको दे रहे थे ऐसा लग रहा है यह गंदगी है एक चीज़ की तो इस तरह के समय बिल्कुल पसंद नहीं हमें खाने खाने का कोई चीज कोई नहीं हो रहा है तो आप खाना खाने के लिए आप जो हमारे पास भुगतान है वह आप रिटर्न कर दीजिए अगर नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए हमें कोई इसके बदले में मिठाई हो आप दे दे दीजिए या कोई चीज़ अच्छी चीज़ जो आपकी रेस्टोरेंट में जिससे हम अपना पेट भर सकें तो बट सर अगर अगर होता है तो आप हमारा पैसा ही रिटर्न कर दीजिए क्योंकि दोस्त लोग बता रहे हैं उनके रेस्टोरेंट में न मिठाई भी अच्छी है वहाँ पर हमेशा मधुमक्खी पड़ी रहती है कोई साफ़ सफ़ाई रहती नहीं है वहाँ पर माछी जो होती है हमेशा वह करती रहती है कोई चीज़ की सफ़ाई है नहीं इसे हम खाएँगे हमारा स्वास्थ्य भी ख़राब होगा और दूसरे को हम बताएँगे वह भी ख़राबी करेंगे बोलेंगे आप कहाँ रेस्टोरेंट पर लेकर आ गए इस तरीके से हमें बिल्कुल पसंद नहीं है खाना खाना आपके रेस्टोरेंट पर सर आप आप हमारा भुगतान पे कर देंगे इससे मैं आपका आभारी रहूँगा कृपया आप ठीक है सर